संनायनि सिगां आं संग्रा खावग्रा बिदिनो बासन साराय दो दोख्ला बिदिनो साराय दो दोख्ला बिदिनो बासन फोरखौ लासिगोन रेदि खालामसिन गोन बेनिफ्राइ खुस्लि बेनिफ्राइ बेनि खोबग्रा बुसथु बेफोरखौ रेदि लागोन आरो संख्रि बानलु थाव हालदै आरो मस्ला मस्लि होयोबा मस्ला मस्लि लाखासै रेदि खालाम खासिगोन बेनिफ्राइ मा ओंख्रि संनो नागेरदों बेनि मैगं मैला बिदिनो ना बदर सावनाय दंबा ना बेदर बिदिनो मैगं थाइगं बेफोरखौ रेदि साफा सुफा सुनानै रेदि खालामनानै लासिगोन आरो बेनिफ्राइ संसिगोन